फोनपे भी चलाते हैं पेटीएम भी चलाते हैं और दे आपका गूगलपे भी चलाते हैं हम ये डिजिटल एप्स को अच्छा समझते हैं और इसको डिस्टल जो एप्स है ये सब है फोनपे वगैरह ये सब ऑनलाइन ये सब अच्छे वर्क होते हैं ये सब अच्छे एप्स हैं इसमें कभी फ्रॉड वगैरह ये सब कुछ नहीं होते हैं ये सब अच्छी चीज़ें होते हैं मैं यही चलाता हूँ और पार्टनर जैसे फोनपे जीपे लेनदेन ये सब भी इस विश्वसनीय के मतलब विश्वसनीय एप्स है जिसको हम अच्छे से अपना पैसे की लेन देन कर सकते हैं ये इसको हम अच्छा समझते हैं ये सब कभी फ्रॉड वगैरह कोई ये सब चीज़ों में नहीं रहता है ये सब अच्छी चीज़ें है हम इसको हम इसे यूच करते हैं जैसे कि पहले पैसों की बहुत दिक्क़त होती थी कि पैसे आदमी को ट्रांसफर करना है या कुछ करना है तो हर चीज़ में बहुत तकलीफ़ होती थी नहीं होता था बैंक में आदमी जाता था आबची अब ये आ गया तो इसके वजह से इंसान बैंकों में भाग भाग के नहीं जाता है अपना फोन से ही सब फोन से ही पैसा भेज देता है ले लेता है और जैसे कि हम कहीं गए हैं कोई चीज़ हमको लेना है तो हमारे पास फोन है तो हम अपना स्कैन करके या नम्बर लेकर हम उसका पेटीएम भुगतान करके हम अब चीज़ें ले सकते हैं तो वो सब चीज़ें मॉल वगैरह हर एक चीज़ों में आप इसको स्कैन कर सकते हैं जैसे कि हरेक चीज ये सब एप्स बहुत अच्छे एप्स है ये सब गलत नहीं है विश्वसनीय है और कहने का मेरा ये मतलब है एक बार मेरे एक दोस्त था उसका साथ बहुत बड़ी फ्रॉड हो गई थी उसको फोन आया अन्नोन जगह से दिल्ली से उसको कल आया और उसको कल ये आता है कि आपके नम्बर पर पा आपको पाँच लाख की लॉटरी लगी है तो वो लॉटरी में पाँच नहीं एक करोड़ की लॉटरी लगी है वो कर लॉटरी में उनको अपना नम्बर बताए अकाउंट नम्बर बताया और ओ टी पी मैं एक भेज रहा हूँ वो बताइए तो आपके अकाउंट में एक करोड़ रुपये आ जाएंगे तो वो मेरे दोस्त ने वो अपना ओ टी पी बैंक अकाउंट नम्बर पासबुक की फोटो तुम पासबुक की फोटो ये सब वगैरह खींचकर उसको भेज दिया तो उसने एक ओ टी पी भेजी तो वो ओ टी पी जब बताया तो उसके एक डेढ़ घंटे बाद उसके अकाउंट में सत्ताईस हजार रुपये थे वो पूरा अकाउंट ही उन्होंने क्लोज़ कर दिए पूरा मतलब अकाउंट में से उन्होंने पैसा निकाल लिया उसके साथ फ्रॉड कर दिए तो इस वजह से मैं ये सब चक्कर ये सब घटना से बहुत दूर रहता हूँ ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ मैं किसी को उट ओ टी पी नहीं देना चाहता हूँ ये सब कॉल्स वगैरह ये सब फ्रॉड होती है मैं अपने दोस्त को देखकर मैं अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ और मैं ये गूगलपे फोनपे इसलिए चलाता हूँ कि पैसे जेब में रखते हो कल को गिर जाता है या वो कुछ भी हो जाता है तो इंसान कहाँ जवाब देगा किसका कैसे करेगा कहाँ सामान लेगा कहाँ से कुछ खरीदेगा कैसे क्या करेगा तो हर चीज़ की दिक्क़त हो जाती है और आजकल हर लोगों के हर एक इंसान के पास इस्मार्टफोन हो गया है तो इसकी वजह से इस्मार्टफोन होने से अपना गूगलपे पेटीएम जो भी चलाते हैं हम उसको अपना डाउनलोड करके अपना उसमें बैंक में हमारे पैसा रहते हैं मोबाईल में हम कहीं भी कुछ भी करना चाहें हर एक जगह पर आजकल सब सुविधा हो गए मॉल में या कहीं पर भी जाओ कुछ भी लेना देना है आप की एप्स में पैसे हैं फोनपे पेटीएम में तो आप कुछ भी कर सकते हैं तो इसकी वजह से जो मेरे दोस्त के साथ घटना हुई थी उसके वजह से मैं ये सब से बहुत दूर रहता हूँ और पैसे पहले पहले क्या होता था पैसे गिर जाते थे आदमी जेब में रखते थे पर्स रखते थे हर एक चीज़ रखते थे तो गिर जाते थे अब फोन की वजह से न पैसे गिरते हैं अपना इंसान का पैसे भी सेफ है हर एक चीज़ बढ़िया है तो कोई दिक्क़त नहीं होती है ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं एप्स के ऑनलाइन जितने एप्स हैं फोनपे वगैरह पेटीएम ये सब विश्वसनीय के एप है जिसमें इंसान के साथ पैसे का फ्रॉड नहीं होता है ये सब कभी भी ये और जब से ये गवर्नमेंट आई है तो ये सब एप भी तभी से आया है ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया है ये एप जो है बहुत अच्छी चीज़ें है मैं तो कहूँगा बाकी किसी की कॉल वगैरह पर भरोसा मत करिए किसी को ओ टी पी मत दीजिए आप सिर्फ ऑनलाइन चलाइए पैसे जेब में मत रखिए अपना ये सब कुछ मत करिए सिर्फ आप अच्छ आपका पैसा बहुत सेफ रहेगा आप किसी के चक्करों में मत पड़िए आपको सब कुछ अच्छा रहेगा और आप यह सब नहीं चलाएंगे तो आपका पैसा भी गिर सकता है और आपको दिक्कत भी हो सकती है हर चीजों की आप समझ सकते हैं खुद ही से आपको जानकारी है वो तो आप जान ही रहे हैं